हा असांखे लॻंदो आहे की सरकारि खे खेलण जे में सभु ॿारनि खे बढ़ावो ॾियणु खपे चाहे उहे वॾा हुजनि चाहे नंढा हुजनि और पैसा ज़्यादा उन में इंवेस्ट करणु घुरिजनि अधिक फंड उपलब्ध करण घुरिजे उन खे अगरि असांखे बि अवसर मिलंदो त असां बि इन खेलनि जे खेत्र में सुधार जे लाइ उहा अॻिते वधंदासीं और जेके ॿार पढ़ी नथा सघनि कंहिं पढ़ंदा आहिनि और कंहिं कंदा आहिनि अगरि उहे पढ़ी नथा सघनि चाहे उन खे पैसनि जी दिक़त हुजे या घरेलू कोई प्रोब परेशानी हुजे त उहे खेलनि में अॻिते वधी करे पंहिंजो भविष्य सुधारे सघंदा आहिनि इन करे हुननि खे जंहिं मथो ज़्यादा में ज़्यादा सरकारि खे बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं चाहे उहे धीअ हुजे चाहे पुटु हुजे ॿई बराबरि आहिनि कंहिं ॿारनि खे पुटु कोन आहिनि या कंहिं ॿारनि खे धीअनि कोन त उहे माउ पीउ खे बि इलाही उन में सहायता मिलंदी इन करे असां बि उन में अॻिते वधणु चाहींदासीं